ہلو ہاں جی مستری صاحب بول رہے ہیں ہم جی جی بولیے جی سارا کام سامان اپلبدھ ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں او لکھنؤ سے بول رہے ہیں آپ کو کیا کیا چاہیے میرے ساتھ میرے پاس تو بہت سارا سامان ہے پلنگ ہے کرسی ہے جی جی جی میرے پاس سارا سامان اپلبدھ ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو پورنیہ آنا ہوگا تو پھر آپ کو میرا نمبر کس نے دیا تھا او تھینک یو شکریہ تو آپ کو پھر ہم سے ملنے کے لیے پورنیہ آنا پڑے گا پورنیہ لائن بازار بس اسٹینڈ کے پاس میرا دکان ہے تو آپ کو کیا کیا چاہیے جی جی ڈبل بیڈ کا یا سنگل بیڈ کا ڈبل بیڈ کا یا تو سنگل بیڈ کا پلنگ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا چاہیے آپ کو

بالکل ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا اس کے لیے آپ کو سر پورنیہ آنا پڑے گا ہم سے ملنے کے لیے جی جی جی ہاں بالکل آ جائیے اب اور ان کے لیے جو قیمت ہے وہ خیر چکانا پڑے گا آپ کو اس کے لیے جتنی بھی قیمت ہوگی آپ تیار ہیں نا تو آپ اگر جتنا سامان بولے ہیں سارا سامان تو آپ کو لم سم پڑ جائے گا پانچ لاکھ سے ایبو پڑ جائے گا جی جی بالکل آپ آئیے میرے سامنے بات کریے ٹھیک ہے سامنے آمنے سامنے بات کرتے ہیں ویسے آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے تو آمنے سامنے بات کریں گے ویسے دور سے آئیں گے تو آپ کے لیے کچھ کم کر دیا جائے گا جی جی رعایت کر دی جائے گی آپ ٹینشن مت لیجیے آپ اتنے دور سے چل کر آ رہے ہیں میرے پاس تو یہ بہت بڑی بات ہے آئیے سامنے بات کرتے ہیں بیٹھ کے ٹھیک ہے